السّلام علیکم بھائی کیا آپ اولا سروس سینٹر سے بات کر رہے ہیں میرا نام آئنہ مرزیا ہے میں نے کل رات دس بجے اولا بک کری تھی کیونکہ مجھے آج اپنے گھر سے اسٹیشن تک جانا تھا علی گڑھ ریلوے اسٹیشن تک لیکن آج صُبح جب میں وہاں پہ انتظار کر رہی تھی گیارہ بجے قریب تو میری اولا نہیں آئی اور میں اپنا سامان وغیرہ سب لے کر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی میں نے کافی دیر انتظار کیا اولا جب بھی نہیں آئی جس کے چکر میں میرا کافی زیادہ نقصان ہُوا ہے جس کی وجہ سے میں اپنی ٹرین بھی نہیں پکڑ پائی میری ٹرین چھوٹ گئی تو میں آپ سے یہ گُزارش کرتی ہوں کیونکہ میرا اتنا نقصان ہُوا ہے تو اگر آپ اِس میں کچھ میری مدد کر سکتے ہیں پیسے واپس کرنے کے لیے میرے تو میں بہت زیادہ خوشگوار رہوں گی آپ سے پلیز آپ میرے پیسے واپس کروا دیجیے اور میں بہت زیادہ خوشگوار رہوں گی آپ کی اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے پیسے واپس کروا دیجیے شُکریہ